हैलो नमस्ते बेटा अच्छा योग जेह्ड़ा ऐ बड़ा इम्पार्टेंट रोल प्ले करदा साढ़ी लाईफ च एह्दे हेल्थ बेनीफिट बड़े न फिजीकल बाइज बी होर मेंटली बाइज बी ते इक इन्सान गी अच्छी लाईफ स्पैंड करने आस्तै दौ दौनों फिजीकल हेल्थ होर मैंटल हेल्थ जेह्ड़ी बड़ी जादा जरूरी ऐ ते योग गी सानूं अपनी लाईफ च अपनाना चाहिदा ताकि अस फिजीकल होर मैंटली जेह्ड़े न अच्छे तरीके कन्नै स्टेबल रेही सकन ठीक ऐ ओके ओके